वृद्ध लोग बच्चों के साथ बहुत ही मनोरंजन का समय बिताते हैं और बच्चे भी उनको अपनी बातों में लगाकर कुछ खेल खेलते हैं और उन्हें भी खेलाते हैं जैसे कि अष्टाचंक हुआ इसमें वृद्ध लोग खेल सकते हैं क्योंकि उनमें उनकी बॉडी का कांफ़ नहीं है सिर्फ़ हाथों से चार गोट को लेना है और उनको उनको उछालना है और इस प्रकार से ये खेल वृद्ध लोग खेल सकते हैं क्योंकि यह खेल आसानी से खेला जा सकता है ओर बच्चे लोगों की बातों में आकर वृद्ध लोग अंता की छड़ी भी खेल सकते हैं जिसमें गाना गाना होता है तो वृद्ध लोग थोड़ा धीरे गाएँगे तो बच्चे थोड़ा तेज़ गाकर उनका उत्साह बढ़ाकर यह गेम को भी पूरा कर सकते हैं वृद्ध लोगों बच्चों की बातों में आकर वे भी कई ऐसे गेम हैं जो बैठे बैठे खेल खेले जा सकते हैं जैसे पोयम वाला गेम भी होता है जिसमें बैठे बैठे एक दूसरे को पोयम सुनाना होता है ऐसे गेम वृद्ध लोग बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं वृद्ध लोगों को इस प्रकार के गेम दिए जाऍं तो वह आसानी से बच्चों का मनोरंजन भी कर सकते हैं और खेल भी खेल सकते हैं और अपना समय भी बिता सकते हैं ऐसा मेरा मानना है यह गेम खेल सकते हैं कि बच्चे लोग बहुत ही आसानी से उनका मनोरंजन कर सकें